अभी रिसेंटली हाल ही में मैंने एक ड्राइंग बनाई थी तो मैंने उस को बनाने के लिए गूगल का नेट का यूज़ किया था मैंने नेट पर से पहले एक सिनरी डाउनलोड की थी मीन्स एक खाली सिनरी जो विदाउट पिक्चर थी सबसे पहले मैंने सिर्फ उसकी बॉर्डर्स और बाउंड्री लिख कर और एक शाम के टाइम की सिनरी मैंने डाउनलोड की थी उसमें बहता हुआ पानी सूरज पहाड़ घर पेड़ ये सब कुछ था मैंने उसको डाउनलोड करने के बाद में उसके बाद में उसका स्क्रीन शॉट लिया और स्क्रीन शॉट लेकर मैंने उसको मेरे ड्राइंग शीट पर सामने मोबाईल रख कर ड्रा करा फिर मैंने उसी सीनरी को गूगल के हेल्प से एक कलर्ड वाली उसमें से पिक्चर डाउनलोड किया कि मैं इस तर इस सीनरी को किस तरह से कलर कर सकती हूँ मैंने उसी की हेल्प से मेरे पेंटिंग कलर्स प्लस मेरे स्केच पेंस मेरे पेन्सिल कलर्स क्रेयोंस मैंने सब तरीके के कलर जो मेरा कलेक्शन है उसको रखा सामने उसके बाद जो भी मुझे ठीक लगा की हाँ मुझे ये कलर इसमें करना चाहिए मैंने वो कलर करके उसको एक से दो डेढ़ घंटे में पूरा तैयार करा और ए फोर साइज़ की शीट पर मैंने उस शी कलर ड्राइंग को तैयार करके मैंने उसका लैमिनेट कराया उसको फ्रेमिंग करा के और वो मेरे ड्राइंग रूम में मैंने रखी है और इन सबको बनाने के लिए ये सब करने के लिए मेरे दिमाग में एक पूरा वो सबकुछ आईडिया आया था कि इस सिनरी को मैं कैसे ऐसा शो कर सकूँ कि ये बिल्कुल एक ओरिजिनल लगे कि हाँ ये वाकई एक प्लेस है जहाँ पर ये सब चीजें जो मैंने बनाई हैं वो हमको दिखें तो यही मेरी कोशिश थी और मैं उसको बनाने में कामयाब हो गई